شمالی بھارت اور جنوبی بھارت کے درمیان کئی تفریقات ہیں شمالی بھارت میں پنجاب ہریانہ اتر پردیش راجستھان اور جموں کشمیر شامل ہے یہ جگہ تاریخی ماحول کلچر اور مذہبی وراثت کے لحاظ سے مشہور ہے یہاں کی بول چال کی زبانیں بھی مختلف ہوتی ہیں جیسے پنجابی ہندی اور کشمیری جنوبی بھارت میں اندھے آندھرا پردیش تمل ناڈو کرناٹکا تلنگانہ اور کیرلا شامل ہے یہ جگہ تاریخی اور فرہنگی وراثت کا خزانہ ہے جہاں پرندوں کی خوشبوداری اور قدیم مناظر نگاری کا آسمانی جواں نماں دیکھا جا سکتا ہے جنوبی بھارت کی بول چال کی زبانیں بھی بہت مختلف ہوتی ہیں جیسے تمل تیلگو ملیالم اور کنڑا جنوبی بھارت اور شمالی بھارت کی کھانا پینا فرہنگ روایات اور لباس میں بھی تفاوتیں ہیں جو ان کی انفرادیت کو نمایاں کرتی ہیں